ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہار کا سمانچل کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سیلاب سے بہت ہی زیادہ متاثر علاقہ ہے ہمارے سمانچل کے درمیان میں اور گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کو چلایا جاتا ہے لوگ طرح طرح کے کام کر رہے ہیں الگ الگ کاروبار کو یہاں چلایا گیا ہے اور ان کو قائم کیا گیا ہے ان کی اچھی خاصیت ععداد ہے قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت ساریے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے ملامال کیا ہے ہم یہاں ان میں سے کچھ کاروبار کا ذکر کرتے ہیں جیسے چاول اور سرسوں کا تیل اور اسی طرح مکہ اور مکھانہ جس میں تاوا چاول تیار کیا جاتا ہے جس میں سرسوں کا تیل تیار کیا جاتا ہے اور اسی طرح جیسے کپڑے کا کاروبار پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو تیار کیا جاتا ہے اور اسی طرح مکھانہ کی کھیتی اس طرح کے کاروبار ہمارے دیہات میں شروع کیے گئے ہیں